हमरा आरके गाँवमे आदिवासीसभ जे छै सेहो सभ रहै छै मतलब इसभ रहै छै जङ्गल झाड़मे मतलब लकड़ी तकड़ी काटै आर छै आबै छै कतहु मतलब बासा तासा रहै छै बासा तासा गिराए कऽ अपन रहै छै अपन गुजारा करै छै आ आदिवासीसभ आदिवासीसभ रहै छै गाँवमे तऽ बहुत गरीब छै ओतेक ओतेक नहि ओ सभके पढ़ाइ लिखाइ होइ छै नहि किछु होइ छै पढ़ाइ लिखाइ करतियै तऽ मतलब किछु अपना एस टी मे संसदमे अयतियै लेकिन ओसभ नहि पढ़ाइ लिखाइ करै छै कतहु जाइ छै जाहिठिना रहै छै सरकारी जमीन रहै छै ओहिठिना घर आर बनाए लै छै आ रहि जाइ छै आ ओहीठिनासँ अपना गुजारा करै छै हमरे आरके गाँव आरमे जे आबै छै रहै छै एहिठिना तऽ घर आर बना लेलकैए सरकारी जमीनमे आ जङ्गल झाड़मे लकड़ी तकड़ी काटै छै आ लकड़ी तकड़ी काटै छै आ गुजारा करै छै अपन ओहोमे ओसभ आ हमरे आरके गाँव आरमे गाँव आरमे रहै छै आदिवासी बहुते छै आदिवासी छै तऽ ओसभके मतलब रोज पढ़ैत लिखैत नहि छै पढ़य लिखय नहि जाइ छै तऽ ओसभ अपन रोजगार करै छै लकड़ी तकड़ी बेचि कऽ इसभ करै छै आदिवासीसभ रहै छै बहुत गामेमे रहै छै हमरा आरके घरके गाँवमे इसकुल छै इसकुल लग बना लेलकैए आ घूमै छै गाछ वृक्ष काटै छै बेचै छै गुजारा करै छै आदिवासीसभ